हेलो भैया जय सीता राम भैया विष्णु प्रजापत बात कर रहा हूँ मैं महकपुर से महकपुर सिटी से हाँ सर मैं ये पूछ रहा था वो आप शर्मा टूर एन ट्रैवल से बात कर रहे हैं सर वो मैं ये पूछ रहा था हमें एक हमारी फैमली को घूमने जाना है खजराहो खाजूराहो तो सर हमारी फैमली में दस लोग हैं और हमें दो मार्च को जाना है जी जी देख लीजिए तो दस लोगों के लिए कौन सी गाड़ी अच्छी रहेगी और गर्मी का टाइम है तो उस में ए सी है हाँ दो मार्च

सर अपने दस लोगों के हिसाब से गाड़ी की सर दस लोगों के लिए छोटी गाड़ी हाँ जो कि फुल ए सी हो फुल ए सी

नहीं नहीं वो तो खाना पीना खाना पीना होटल वग़ैरह तो हमारा ही रहेगा वो हमारे हिसाब से हम अरेंज कर लेंगे आपको सिर्फ़ रूट का बताइए कि क्या लगेगा बाई रूट क्या किलोमीटर से चलेगी गाड़ी टोल टैक्स वग़ैरह हमारा रहेगा आपका रहेगा वो बताइए आप तो बचा जो हाँ सर मेहकपुर से पिकअप करना पड़ेगा सर इतना सामान ले कर लगेज ले कर हम वहाँ आएँगे तो हम वैसे ही नहीं साहब सब सब हैं बच्चें भी हैं जेंट्स भी हैं लेडिज़ भी हैं बच्चें भी हैं सब हैं इस में

सर इस में चार से चार से पाँच तो बच्चें रहेंगे हाँ और तीन तीन लेडीज़ रहेंगी तीन जेंट्स रहेंगे हाँ ग्यारा मेम्बर हैं और ग्यारा मेम्बर का क्या किराया लगेगा जी जी

चौदह सौ रुपये

जी जी ठीक है ठीक है भाई साहब है ना मैं बताता हूँ आपको है ना जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है